गाने सुनना मिगी शैल लगदा ऐ ते मिगी छै सत गाने गाना आहले जेहडे मिगी शैल लगदे ना जियां कि सिधु मुसेआला होी गया ते करन ओझला होई गया ते करण रधांवा होई गया ते जसमानक होई गया फिरी ते फिर अपने पराने सिंगर होई गे जियां कि चमकिला होई गया ते और बबू मान होई गया ते और बी बडे सिंगर ऐ जिन्हे मिगी शैल लगदे ते उन्दे गाने मिगी शैल लगदे ओह् गाने बडे इयां कि मतलब कि बडे इयां समान्य गाने बनांदे ना बडे शैल गाने बनांदे न जेहडे बंदे गी शैल सलाह दिंदे गी अग्गे इयै जेहे शैल कम्म करने ते शैल गाने सुनने इये ले गाने सुनने चाहिदे सानू मिगी लगदा है कि जिंदगी बिच ना कि अपना इक ना इक सिंगर जेहडा कि अपना ओह् मनना चाहिदा उसी कि अपना रोल माॅडल मनना चाहिदा उसी ते कंदे बी सानू इयां नेई करना चाहिदा कि कुसे गी गल्त बोलना कुसे सिंगर गी गल्त बोलना तेां गाने सुनना मिगी ताइयैं शैल लगदा कि केंई सिंगर होंदे कि केंई सिंगर होंदे कि दुऐ बंदे गी आक्खदे रौंहदे कि दुऐ सिंगरे गी आक्खदे कि एह् चंगा नेई गांदा ऐ ते फिर मिगी ओह् आहले सिंगर स्हेई लगदे ऐ जेहडे स्हेई गाने गांदे है ते स्हेई बोलदे ऐ ते कन्ने केंई सिंगर होंदे लोकल म्युयिक गांदे जेहडे कि मतलब कि स्हेई सुर लांदे राग लांदे ते अजकल ते स्कूले च बी गाने गाना शुरु होई गेदे म्युयिक दे सब्जेक्ट आन लगी पेदे ते कन्ने म्युयिक आहले जेहडे टीचर आन लगी पेदे जेहडे टीचर ना ओ बी बडे पढे लिक्खे दे है ते कन्ने उंदे बी सुर शैल लांदे न त कन्नै कन्नै उंदे सुर वी शैल होंदे समाने सुर लाए दे होंदे उनें ते जियां सिद्धु मुसे आह्ले हे ते उनें मतलब वड़ा घट्ट टाईम च कि सानू करी दिता प्रेरणा देी दिती ऐ अग्गे पता नेई ते कन्ने सिद्धु मुसेआहले जियां कि गाने हर इक गाना बच्चा बच्चा अजकल ओहदे गाने सुना दा ऐ ते प्रेरित होआ दा ओहदे गाने सुनियै ते कन्ने ते जियां कि हून कर्ण ओजला ऐ ओ बी साडे इदर छाई गेदा पुरा गाने शाने शैल गांदा ऐ ओहदा सुर बडा स्हेई ना ओहदे राग बी बिल्कुल स्हेई ना ते ओहदे सुर बिल्कुल बी इकदम बिल्कुल स्हेई होंदे ना नुआडे सुर ते हर बार कि हून ओहदा सिंगर नेशनल सिंगर आबर्ड बी मिलया ऐ कर्ण ओझला गी ते सारे बेस्ट सिंगर च ओहदा नां लेई पेआ ते ताइये में उसी अपना रौल माॅडल चुनया ते मिगी करण ओझले दे गाने शैल लगदे ते हून अग्गे सुनना ते प्रेरित होना ओ वी बचारा बडा डाॅउन टू अर्थ बंदा ऐ ते पिंड निक्के निक्के पिडे च निकलदे ऐ ताइये में बी ओहदे गाने सुनिये प्रेरित होना ते ताइये मेरा ओह् शैल फैवरट सिंगर ऐ ते मिगी पंजावी गाने बी शैल लगदे ते हिंदी गाने बी शैल लगदे ने ते डोगरी गाने बी शैल लगदे ना डोगरी जेहडे साडे पराने गाने है ओह बडे शैल होंदे है ते कन्ने कि जेहडे डोगरी गाने है ते ओह् ओह् अजकल दे टाइम उपर केंई लोक कट्ट सुना दे पर ओ वी गाने सुनने चाहिदे ओ बी गाने शैल होंदे ऐ बेसे ते सानू म्युयिक दी कदर ते गाने गाने आहले ते म्युयिक दी कद़र करनी चाहिदी कंदे बी गाने गल्त गाने दे बारे च गल्त नेई बोलना चाहिदा ते नेई गाने गाने आहले दे बारे करना चाहिदा ते में इये आक्खना चाहना कि एह् सिंगर स्हेई लगदे ना ते कन्ने इन्दे गाने स्हेई लगदे इन्दे गाने दा तरिका बी स्हेई लगदा ठीक ऐ